मूंखे सुबुह सुबुह जो ॾुकणु पसंदि आहे सुबुह ॾुकण सां स्टेमिना नई ऊर्जा शरीर में चुस्ती फ़ुर्ती रहंदी आहे जेकि शाम जो ॾह यारहें तक टकल हूंदी आहे पहिले मूंखे न ॾुकंदो हुअमि त मूंखे आलस लॻंदो हुओ शरीर में काफ़ी आलसी थी वियो हुयमि मां लेकिन जॾहिं खां वरी शुख़रु ॾुकणु शुरु कयो आहे त शरीर ऊर्जावान रहंदो आहे मासिक तनाव दूरि थी वियो सोचणु समुझण में वधी थी वयी सोचणु समुझणु क्षमता वधी वयी मुंंहिंजी ॾुकण सां मूंखे काफ़ी सारा फ़ाइदा मिला मां सुबुह जो साढी टे किलोमीटर ॾुंकदो आहियां हिक पार्क जो साइड ते हिकिड़ो राउंड आहे जेको बत्तीस मिंट में पूरो कंदो आहियां और मूंखे ॾुकण सां शारीरिक लाभ बि मिला शारीरिक लाभ में मुंहिंजो वेट लॉस थियो लॻिभॻि पंज किलो मां पहिले धीरे धीरे ॾुकंदो हुअमि वरी मां तेज़ी सां शुरू कयोमि अञा मूंखे तेज़ु ॾुकणो आहे छोजे करे जेकि मूंसां मुंहिंजा गॾु ॾुकंदा हुआ उहे साढी टे किलोमीटर जो राउंड पंजवीह मिंट में पूरा कंदा आहिनि लेकिन मूंखे बटीह मिंट लॻंदा आहिनि हाणे मूंखे टारगेट मां उन टारगेट जे पुठितों पुठितों हलां थो पंहिंजी रनिंग खे और तेज़ करे निखारे करे अञा तेज़ी सां ॾुकण ॾुकण जी प्रयास कयां थो मां इहो प्रयास कब तक सार्थक थींदो ख़बर काने लेकिन मां पंहिंजी महिनत इनजे पोइतां कयां थो मुंहिंजो मूंखे काफ़ी सारो मोटीवेशन मिलो मुंहिंजे पाड़े में हिकु धरमवीर सर आहे जेको काफ़ी कम से कम सौ डेढ सौ माण्हुनि जो ग्रूप हलाईंदो आहे सभिनि खे ॾुकाईंदो आहे उहे उहे ॾाढा किलोमीटर ॾुंकदा आहिनि पंद्रहं पंद्रहं किलोमीटर वीह वीह किलोमीटर ॾुकंदा आहिनि ॾुकण खां पोइ साइकिलिंग बि कंदा आहिनि मूंखे उन्हनि सां प्रेरणा मिलंदी आहे कि मां उन्हनि वांगुरु ॾुकी पवां उन्हनि वांगुरु मुंहिंजी एनर्जी लेवल वधी वञे उन्हनि जी एनर्जी सां मूंखे खोड़ प्रेरणा मिलंदी आहे उन्ही उन्हनि जी बॉडी लैंग्वेज उन्हनि जी शरीर ॾिसी करे मूंखे बि लालच ईंदी आहे कि मुंहिंजो बि शरीर अहिड़ो हुजे हा उन्हनि जो शरीर उन्हनि जी चुस्ती फ़ुर्ती ॾिसी करे उनजो शरीर ॾिसी करे उनजो फ़िटनेस उन्हनि जो माइंड बि मसल्स उन्ही जो स्टमक हर शइ मतिलबु हर स्टेमिना ॾिसी करे मूंखे मूंखे बि प मुंहिंजो मुंहिंजी प्रेरणा थींदी आहे मतिलबु मुंहिंजो बि मन कंदो आहे कि मां उन्हनि वांगुरु ठवां उन्हनि उन्हनि सां कुझु सिखां त मां उन्हनि जे पोइता बि काफ़ी सारा मुंहिंजा कोशचन आन्सर हुजनि मुंहिंजी हेल्प कंदा आहिनि हर तरह सां हेल्प कंदा आहिनि ॾुकण में हलण में एक्सरसाइज करण में साइकिलिंग करण में हर तरीक़े सां मुंहिंजो सहयोग कंदा आहिनि मां सभिनि खे संदेश इहो बि ॾींदुमि कोई बि तरह का किसी बि तरीक़े सां तव्हां फ़िटनेस जारी रखो पंहिंजी साइकिलिंग कयो ॾुको भॼो टहिलो एक्सरसाइज़ कयो योगा कयो या जूंम्बा कुझु बि जेको बि तव्हां जी स्टेमिना हुजे जेकी शरीर जी क्षमता हुजे पंहिंजे शरीर जी क्षमता जे अनुसार कुझु बि कयो मगर फ़िटनेस तव्हां खे रखणु ज़रूरी आहे जेकि तव्हां जी अॻिते बि कमु ईंदी